औ आङो मेथाइ रोजाबनायनि बागै सानो बा मेथाइ रोजाबनो इयुनाव आङो मेथाइ रोजाबगोन होननानै सानो बा आङो बिदिनो रोजाबनायनि सोमोन्दोयै बेखौनो बुंनो सानोदि मेथाइ रोजाबनाया नोङो जोंनि बर'नि मोनसे कालचार जोङो मेथाइखौहाय नोङो फरायनाय एबा फरायनाय लिरनायफोरजोंहाय जोङो बेखौहाय मोनसे फेशन जेनोबा लांफानो हायो आरो जोंनि बियो मोनसे नांगौखिनि मेथाइ रोजाबनाय बा दान्सिंआ जोंनि मोनसे कालचारखा बेखायनो आङो मेथाइ रोजाबनोबो मोजां मोनो बा मेथाइ रोजाबनायखौ आङो सानो जे इयुनाव आङो बेबायदि मेथाइ रोजाबनो गिदिर गिदिर सिंगारफोरखौ सानो जे बिसोरबायदि आंबो सानसे जागोन बा आंबो बेबायदि खननो लुगैयो बेखायनो आंबो सानो जे आंबो मेथाइ खननो हागोन होननानै बेखायनो आङो मेथाइखौ आरो आङो मेथाइखौ उन्दैनिफ्रायनो बिराद खननो मोजां मोनो बेखायनो आङो मेथाइखौ मोजां मोनो